क्योंकि हमारे घर में पालतू जानवर में डॉगी है जिसे हमने बचपन से ही पाल रखा है बचपन से ही उसको देख रहे खाना पीना सब कुछ सारी व्यवस्था हमने खुद ने करी है समय समय पे उसको टीका लगाया है हर महीने तीन महीने दो महीने छ महीने जो भी अंतराल में जो उसे डॉगी की सेफ्टी के लिए की किसी को काटे तो कोई इंफेक्शन ना हो उस वजह से हमने उसको हर टीके लगाए हैं डॉगी हमारे घर की एक रक्षा करता है जैसे कि मैं अगर जॉब पर चली जाती हूँ तो मेरे पीछे मेरे घर में कोई नहीं रहता है मेरी लड़की भी स्कूल चली जाती है मम्मी जी अकेले रहती है तो उनकी सेफ्टी के लिए वो डॉगी है और डॉगी आज की तारीख में हमारा घर का मेंबर बन चुका है सुबह उठने से ही उसको पूरा ध्यान हमारा उसी की तरफ जाता है उसको घूमना फिरना और फिर जब में ऑफिस से वापस आती है तो वो भी मुझे बहुत प्यार करता है अपने आप मुझे वो चीज महसूस होती है कि मेरे घर में जो है मेरा डॉगी है मेरे घर की रक्षा करता है पूरी तरीके से